मबाइलआव जों दा मिथिनो नुनो मोनो जों मबाइलखौ बाहायोब्ला जों मोजां जायो गाज्रि बाहायोब्ला गाज्रिआव थाङो दा जों मबाइलआव युटुबआव सेनेलाव जोङो नायो फेसबुकफोराव जोङो नुयो जों गोबां बेबायदिनो फेसबुकफोराव नायोब्ला जोङो बायदिसिनाफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो नुनो मोनो जोङो गोजान गोजानफोराव थाङोब्ला युटुब सेनेलफोरजों जोङो बेबायदिनो रायज्लायहरनो मोनो बायदिसिना नांगौफोरखौबो जोङो बिहरनो मोनो गोबां स्टुडेन्टफोराबो जोंनि फिसौफोराबो मबाइलजोंहाय बेबायदिनो लिरनांगौ फरा लेखाफोर लिरनांगौब्लाबो युटुबजों बिहरलायनानै युटुब सेनेलफोरजों बिहरलायनानै लिरनोबो हायो नाथाय दानि सेंग्राफोरा बेबायदिनो गाज्रि गाज्रि नायनानै गेम गेलेनायफोरजोंसो गाज्रि खालामनानै लायो नाथाय जों मबाइलखौ बाहायनांगौब्ला जोङो मोजाङावसो जोङो बाहायनो मोजां मोनो गाज्रिखौ जोङो नायनो बायो मोजांखौल' जोङो नायनो मोजां मोनो खबरबो लानो मोनो मबाइलफोरजों युटुबफोरजों सेनेलफोरजों फेसबुकफोरजों जोङो गासैखौबो जोङो नायनानै गोजान गोजानाव थांब्लाबो जोङो जाथि खुरमाफोरजों बाय बाहागिफोरजों रायज्लायनो हायो आरो बिहरलायनोबो हायो बेनिखायनो जों मबाइलखौ बाहायनांगौ मोजाङाव मबाइलखौ जोङो दैनांगौ मोजां मोजां खबर लालायनो आरो बेबायदिनो गोजान गोजानाव थांनानै मा जाहैयो मा जाहैया जोङो गासैबो मबाइलजोंनो जों मोनजोबनो हायो आरो बे एक्सिडेन्ट जानाय एबा बबेबा गब्र'नानै थाहैनाय जों बेखौहाय गावबा गाव मानसिफोरखौ मा जादों मा जाया खबर लालायनो हायो बबे खनायाव थांनानै दंहैयो बबे गामियाव दंहैयो बबे हादराव दंहैयो बबे देशआव दंहैयो जों बेखौहाय गासैबो बे मबाइलफोरजोंनो जों खबर लालायनानै जों मिथिलायनो मोनो आरो बेनिखायनो जोङो बाहायनो जों मबाइलखौ मोजां मोनो बाहायनो जोंनि फिसाफोरा बिदेशआव थांगोन बेंगलर चेन्नाइ पुने बेबायदिनो गुवाहाटी शिलं थाङो जों मबाइलफोरजोंनो जों खबर लालायनो मोनो ओमफ्राय जोङो फेस टु फेस जों रायज्लायनोबो हायो मोखां नायलायनानै बेनिखायनो जोङो दा मबाइलखौ जों नोगोद मोजां मोनो बाहायनो रोङोब्ला किन्तु मोजां बाहायनो रोङाला गाज्रि